आं हॅलो कोण उलयता

हय हय आं

फूल टी

ओके

होय होय होय बरे भाशेन तेतले सगळे कोत्ता पूण फूल टायम फूल आं ओके पेमेंट कितलो आसतलो तर फायव ठावजणूच फूल टायम आं ना तेशे को जाला पाट तेशको जाला दोन कोडेन काम केल्यार म्हाका तेज्या सुबेज मेळटा न्ही केलेलें करूनू ओय पूण फूल डे थिंगा रावपा पोडटो न्ही म्हाका दुसरे कोडेन कांय वसपा मेडपा ना स सोकाणचें आफ्टरनून आनी देमपारचे आनी सांचे म्हुळ्या पासून म्हाका थिंगां रावपा पोडटलें खूंय वसपा काय मेळपा ना सोमतें सांचे भायर सरपा पडटो न्ही म्हाका आतां तेंग एश कोन पार्ट टायम आहलो जाल्यार कितें एक पाटी रांदून भायर सोरपाचें सो तेंग म्हाका फायव थाउ थ्री ठावजन थ्री ठावजन सिक्स थावजंड तीन तीन कोडे गेल्यार तेज्या सुबेज मेट्टो न्हू हय तोरी तोरी म्हाका आतां ब्रेकफास्ट केल्यार घारा वोचपा मेळना ओ दुसरे कडेन वसपा मेळपा ना कित्याक आफटरनून देमपरार रांदपाक जाय न्ही दनपरा रांदपा म्हाका थिंगां रावपा पोडटोलें मागीर सांची तुका स्नॅक्स जाय म्हुळ्ळा न्हू मागीर स्नॅक्साकूय म्हाक तिंगा रावपा पोडटोलें दुसरी कोडेन काय वचपा मेळपा ना आनी मागीर सांची रांदपा पोट्टोलें सो म्हाका फूल दीस तिंगा रावपा मेळटलो दुसरी कामाकूय वसपा मेळपा ना न्ही तेका लागोन होय सो ते आठ आठ जाल्या पासून जातो न्हू हय पूण चोय आठ दिवपा जाता जाल्यार बोरें आसलोलें ओके ओके बरें बरें आं ओके